मा पप्पा भाव भयण भया दिदी आजी आजो काका काकी बाय बाबू नाना नानी ताई तावू भावू मावसो मावशी मामा मामी अमपे दादा दादू दादी देडा पप्पा पा मां मम्मी अम्मा अब्बू अमी जान भायजान खाला बूवा आतें तितिव तितीन माशेन माय पाय शेमाय तीमाय बडी मां छटी मां बडे पापा चाचू चाची काकू